जेना कूकर खरीदे के मौन रहय तऽ कूकर भेल हजार रुपआमे तऽ कूकर खरदलहुँ छओ महिना कूकर चलल छओ महिना अगर कूकर चलल तऽ छओ महिना मे बहुत कम आँचमे भय जाइ कुछ कम्मो बेशियोमे भय जाइ कूकरमे बहुत जल्दी सब किछो होइ छै कूकरमे जे भातो चढ़ेलहुॅं तऽ बहुत जल्दी भय गेल अल्लू ओ उसनलहुँ बहुत जल्दी भय गेल कमो आँच मे भऽ गेल बेशियो आँच मे भऽ गेल कूकर सऽ बहुत सुविधा यऽ कूकर बहुत दिन चलल कूकर बहुत बढ़िऑं यऽ कूकर बहुत सुविधा केलक है कूकर जे बहुत सुविधा केलक है कहलहुँ दोसरोके खरीद लेलै दोसरो खरीद लेलक ओकरो बढ़िऑं भय गेल ओहो अपन खाना बनबैत रहय बहुत स्वादिष्ट लागैत रहै कूकर के खाना बहुत स्वादिष्ट आबै छै बढ़िऑं लागैत रहै कूकर बढ़िऑं सऽ बने जऽ सब्जियो साग बढ़िऑं बनि जाइया सब्जी साग मे कोनो सुविधा गलती नहि सहिये भय जाइया कूकर बढ़िऑं बनि जाइया कूकर मे भातो दालियो चावलो बढ़िऑं बनि जा